मां पंहिंजे पासे वारी दुकानु सां परदा ख़रीदिया त हुन परदे वारी दुकानु मूंखे भाई चयो की परदा ॾाढा सुठा आहिनि लेकिन जॾहिं मां हुनखे घर वठी आयमि तॾहिं मां हुनखे लॻाया त परदा बिल्कुलु ई सुठा कोन्ह लॻिया और ॿ टे ॾींहनि खां पोइ हो किरनि लॻी विया हुज जा हुक बि टुटी पिया बिल्कुलु पर मां थोरे ॾींहनि खां फोन कयो लाहे करे हेठि रखियो त मुंहिंजा ॿार चइनि पिया मम्मी त हे त बिल्कुलु बेकार था लॻनि घर में जॾहिं मां हिनखे धोता त हिन जो त सॼो कलर ई हली वियो मूंखे त बिल्कुलु बि पसंदि बि कोन्ह आया